زمانے کے كے اعتبار سے تو بالکل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مزید الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں اور اسے حل کرنے کے لیے ہمیں کچھ سوچنا بھی چاہیے